میں سب سے دلچسپ جگہ آگرہ کا دورہ کیا تھا اور سیاحت کی غرض سے کیا تھا آگرہ ہندوستان کی ریاست اتّر پردیش میں واقع ایک تاریخی شہر ہے جسے دنیا بھر میں تاج محل کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ شہر مغل دور کی عظیم تعمیرات اور ثقافتی ورثے کا حامل ہے آگرہ کی سب سے مشہور اور دلکش جگہ تاج محل ہے یہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا مقبرہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کیا تھا تاج محل کو دنیا کے سات عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ یونسکو کے عالمی ورثہ سائٹ میں شامل ہے اس کی خوبصورتی نازک نقش و نگار اور دلکش ڈیزائن سیاحوں کو محصور کر دیتے ہیں تاج محل کے قریب واقع آگرہ قلعہ بھی ایک اہم تاریخی مقام ہے یہ قلعہ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر ہوا تھا اور یہ مغل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے قلعے کے اندر دیوان خاص دیوان عام موتی مسجد اور جہاں آراء محل جیسی عمارتیں موجود ہیں جو مغل عہد کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں فتح پور سیکری آگرہ سے کچھ فاصلے پر واقع فتح پور سیکری بھی ایک تاریخی شہر ہے یہ شہر مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کرایا تھا اور کچھ عرصے کے لیے مغل سلطنت کا دار الحکومت رہا یہاں کے مشہور مقامات میں بلبل دروازہ اور جامع مسجد پنچ محل اور شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ شامل ہیں آگرہ کے قریب سکندرا میں واقع اکبر کا مقبرہ بھی ایک اہم سیاحتی مقام ہے یہ مقبرہ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر ہوا تھا اور اس کی آرکیٹکچرل ڈیزائن مغل دور کی شانداری فنکاری کی نمائندغی کرتی ہے آگرہ کے مقامی بازار بھی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں یہاں کے بازاروں میں ہاتھ سے بنی ہوئی چمڑے کی اشیاء سنگ مرمر کی دستکاری قالین اور دیگر دستکاری مصنوعات ملتی ہیں صدری بازار اور کیندر بازار یہاں کے مشہور بازار ہیں آگرہ کی کھانے پینے کی چیزیں بہت بھی بہت مشہور ہیں یہاں کی مشہور ڈشوں میں پیٹھا بیڈائی اور مغلئی کھانے میں شامل ہیں تاج محل کے قریب واقع کئی ریستورینٹ سیاحوں کو لذیذ کھانے پیش کرتے ہیں آگرہ کا دورہ کرنے کے لیے سب بہترین وقت اکتوبر سے مارچ کے درمیان ہوتا ہے جب موسم خوشگوار ہوتا ہے اور سیاحت کا لطف دوبالا ہوتا ہے آگرہ کی سیر ایک یادگار تجربہ ہے جو آپ کو ماضی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے اور مغل دور کی شان و شوکت کا اندازہ کراتا ہے تاج محل کی خوبصورتی آگرہ قلعہ کی عظمت اور فتح پور سیکری کی تاریخ سیاحوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے